जी नमस्कार नमस्ते

हाँ सर इस्कूल इस्कूल तो है बट आपके हाई स्कूल इंटर में कितने मार्क्स थे जी सर देखिए जैसे फिफ्टी पर्सेंट के ऊपर होता है तभी कहीं एडमिसन आपका होता है बाक़ी कॉलेज तो अयोध्या मे अच्छे हैं जैसे हमारा साकेत हो गया ठीक है जैसे अयोध्या मे सबसे अच्छा कॉलेज वही माना जाता है साकेत जी तो आप वहाँ एडमिसन ले सकते हैं तो उसके लिए आपको मार्क्सशीट वग़ैरह डॉक्युमेंट अपने लाने होंगे जैसे आप ग्रेजूयसन कर चुके हैं पहले तो आपको पहले ग्रेजयूसन करना होगा अगर कर चुके हैं तो उस की उस की भी मार्क्सशीट लगेगी हाई इस्कूल इंटर की भी मार्क्सशीट लगेगी या आधार आपका लगेगा फोटो ठीक है हाँ सर

ग्रेजयूसन मे आपका कितना नंबर था ग्रेजयूसन में आपका कितना नंबर था पचास पर्सेंट से ज़्यादा है कि नहीं किस सबजेक्ट से यह करना चाह रहे हैं आप किस सबजेक्ट से आप इंट्रेस्टेड हैं किस मतलब आपकी जो रुचि जिसमें अच्छी हो जी हाँ सर तो समाज शास्त्र जो है वह दो साल का दो वर्ष का कोर्स है जी हाँ तो जैसे आप अच्छे कॉलेज से करना चाहेंगे तो पैसे तो लगेंगे ही पाँच छः लाख रुपये तो लग ही जाएंगे अगर गवर्मेंट करेंगे तो थोड़ा कम लग जाएगा उसके लिए आपको पहले फ़ॉर्म भरना पड़ेगा उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका फिर काउन्सलिंग करवानी पड़ेगी आपको उसकी भी फीस लगेगी अच्छी बात है सर जानकारी ले लेना और कुछ कोर्स करना हो जैसे आपके दोस्त वग़ैरह है तो वो भी बताइएगा ठीक है सर ठीक है सर नमस्ते सर